جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ جب آپ کو زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا پرتا ہے تو آپ پودوں کا کیا کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے ہمارا گھر کافی بڑا ہے اور اس میں طرح طرح کے پھول ہیں اور پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد گارڈن بھی کافی بڑا ہے اور اس میں طرح طرح کے پھول ہیں جیسے کہ گلاب کا پھول ہوا چنبیلی لیلی اور کمل اور ایک اور بھی بہت ساری سارے پھول وغیرہ ہیں تو ان سب کی دیکھ بھال میری والدہ اور میری بہن لوگ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد صبح شام پیڑ پودوں کی سینچائی کرتے ہیں تو یہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کی پرورش کی جاتی ہے ویسے ہی ہم بھی پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں پھر اگر ہم لوگوں کو کبھی کسی ضرورت کے تحت یا پھر کسی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کی دیکھ بھال مالی کرتے ہیں یا پھر اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں دیکھ بھال کرنے کے لیے تو وہ لوگ بھی کافی اچھے سے کرتے ہیں